میرے باورچی خانے میں کافی برتن ہیں جیسے کہ گیس ہے گیس چولہا جس کو ہم کہتے ہیں اور کوکر ہے کوکر میں سبزیاں بنانے کے کام آتا ہے اور بھگونا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بریانی بنانے کے کام آتا ہے اور کپس ہیں چائے کے کپ ہیں جس میں ہم چائے پروس کر دیتے ہیں مہمانوں کو اور کانچ کے گلاس ہیں جس میں ہم کول ڈنک بھی کر کے دیتے ہیں پانی بھی پلاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے باورچی خانے میں اور کافی ایسے آئٹمس ہیں جو بہت الگ ہیں نئے جن کو جن سے ہم بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جن کو جیسے نائف ہے نائف کو رکھتے ہیں ہم اپنے پاس سبزی کاٹنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں کاٹنے کے لیے فرائی فان ہے جس میں ہم انڈا بناتے ہیں اور سبزیوں میں چھوک لگانے کے کام آتا ہے اور اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ میں اور کیا بتا سکتا ہوں اس میں لیکن جتنا جتنا میں نے بتایا ہے یہ ساری چیزیں استعمال میں آتی ہیں ہمارے باروچی خانے میں